हलो हरिओम जय झूलेलाल ठीकु आहे हा हा हा हा मां हा मां ॻोल्हा पेई कंहिं कारीगर खे जेको सफ़ाईअ में सुठी तरह मूंखे ठाहे ॾे ॿार आयल आहिनि ॿाहिरा त उन्हनि खे ॿाहिरि खणी वञण जे लाइ उहा चटाई खपे सिगिरी सिगिरी ठाहींदा आयो तव्हां हा हा हा हा जंहिंखे चटाई बि चईंदा आहियूं असां हा हा हा हा साईं जॾहिं मां मूंखे पंहिंजे हिते इंडिया जे लाइ खपंदी इहा त मूंखे पंहिंजो फोरेन ॿारनि खे मोकिलिणी आहे त हुनजे त रंग कहिड़ा कहिड़ा ठाहींदा आहियो

छो की असांजो हीअं भारत में पंहिंजो हैंडीक्राफ्ट जो धंधो ॾाढो सुठो सो आहे त हिते ई कारीगर मिलनि था फोरेन में त मिलंदा न भाउ तव्हां हा हिनजे लाइ अच्छा अच्छा ॾान ॾाढो सुठो ॾाढो हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु हा त ॿारनि खां पुछी मां ॿुधायव थी हाणे त मां इहो तव्हांजो नंबर ऑनलाइन ते ॻोल्हयो त मां चयो तव्हांखां पतो कया त भाऊ तव्हां हिनजो प्राइज़ स्क्वेयर फिट में वठंदा आहियो या सॼो पी पर पीस जे हिसाबु सां वठंदा आहियो अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तव्हां हिन नमूने एन जी ओ खोले रखियो आहे पोइ ठीकु आहे मां तव्हांखे ऑडर ॾिया ॿारनि खां पुछी करे उन्हनि जो स्टाइल पुछी करे पोइ मां तव्हांखे ऑडर ॾियांव थी पेई त तव्हां पोइ मूंखे ठाहिराए करे मां पंद्रनि ॾींहंनि जे अंदरि मोकिले छॾिजो मुंहिंजे नयातर ठीकु आहे जय झूलेलाल हा हा हा उहा त ठीकु आहे पोइ उन्हनि जी महिनत त हे मुनकरनि जी महिनतु हे जेके असांजे लाइ ठाहिनि था ठीकु आहे हा हा पोइ पोइ मां तव्हांखे ॾींदमि पहिले इहे ॿारनि जे लाइ ॿारनि जो कमु थी वञे त पोइ ठीकु आहे हा जय झूलेलाल जय झूले